जय झूलेलाल मां देवांशी मां देवांशी मोटवानी आहियां धर्म जे हिसाब सां ॾाढा असांजे धर्मजे धर्म जे हिसाब सां ॾाढा त्योहार आहिनि जीअं सिंधियुनि जो थधिड़ी आहे थधिड़ी में असां थ थधो खाइण खां खाधो खाइण खाईंदा आहियूं पह पहिरियों थधिड़ी खां हिकु ॾींहुं पहिरियों राति मां राति में असां मिठो लोलो तारवां ठाहींदा आहियूं अॻिले ॾींहुं सु सुभाणे मंदर में पूॼा करे अची शीतला माताजी पूॼा कंदा आहियूं प्रसाद वठी प्रसाद खणी खणी अचंदा आहियूं मंदर खां फिर पोइ वरी असांजी ईंदी आहे तीजिड़ी तीजिड़ी में असांजो असांजी माउ असांजे पीउ पीउ जे लाइ विर्त रखंदी आहे हूअं चालीहो बि बीच में ईंदो आहे असांजो चालीहो बि ॾाढो सुठो थींदो आहे हेॾे असांजे चालीहें में चालीहें में झू झूलेलाल चालीस दिन झूलेलाल जी जी जी उपासना थींदी आहे चालीस चालीस दिन राति में असां जोत ठाहींदा आहियूं नाच गाना कंदा आहियूं भॼन ॻाईंदा आहियूं माण्हुनि खे फ्री भंडारो कंदा आहियूं चालीस चालीस दिन मौज मल्हाईंदा आहियूं और हाणे फिर असांजो महालक्ष्मी जो त्योहार बि ईंदो आहे श्राधनि में असांजे पितर खां श्राध खां असां उन्हनि जी आतमा जी शां शांतिजे लाइ पूॼा क कंदा आहियूं सॻिड़ा पाईंदा आहियूं हा पूॼा करे करे पंहिंजो विर्त टिकियूं ठाहींदा आहियूं आटे जो ॾीओ ठाहे करे असांजी असां पूॼा कंदा आहियूं विर्त खोलींदा आहियूं हाणे अ हाणे उहे पंजाबियुनि जो त्योहार बि अचे थो हू लोहड़ी मल्हाईंदा आहियूं गुरु पर्व मल्हाईंदा आहिनि बैसाखी मल्हाईंदा आहिनि लोहिड़ी में लोहिड़ी में फुला जलाईंदा आहिनि लोहिड़ी में त असां प्रार्थना कंदा आहियूं सभु सभिनी जे लाइ गुरु पर्व में गुरु नानक देव जी जो बर्डे ईंदो आहे बैसाखी में उहे फसल फसल खे मल्हाईंदा आहियूं फसल कटंदा आहियूं हुनखे मल्हाईंदा आहियूं ईसायुनि जो त्योहार हाणे अचे ईं ईंदो आहे हमेशह क्रिसमस उहे मल्हाईंदा आहियूं गुड फ्राईडे मल्हाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजे वण जी पूॼा कंदा आहियूं अलाए छा चर्च वञी करे प्रे कयूं था कं कंदा आहियूं बंगालियुनि जी ईंदी आहे दुर्गा पूॼा ईंदी आहे हू नवरात्रा मल्हाईंदा आहिनि गणेश चतुर्थी ईंदी आहे नवरात्रिनि में नौ दिन असां माता जी जा अपासना उपासना कंदा आहियूं कंजक बिठायूं बिठारियां बिठारियां बिठा बिठा बिठारियां आहिनि क्या बिठाईंदा आहियूं हुन उन्हनि खे खर्ची खर्ची ॾींदा आहियूं सभिनिनि त्योहार मिली जुली करे मल्हाईंदा आहियूं अस असां सिंधी सॼा त्योहार मिली जुली करे मल्हाईंदा आहियूं जय झूलेलाल